हिन्दी भाषा जो है बहुत ही आसानी आसान भाषा है और इसको समझना भी बहुत आसान है बोलना भी बहुत आसान है और ये विश्व में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा है अधिकतम देखा जाए तो तीसरे नंबर पर बोली जा रही है तो आप समझ सकते हैं कि तीसरे नंबर पे जो बोली जा रही है भाषा वो कितनी ज़्यादा अच्छी होगी इसलिए ज़्यादातर लोग हिन्दी भाषा का उपयोग करते हैं और विश्व में भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो बाहर भी हैं जो कि हिन्दी भाषा का यूज़ करते हैं अवर कंट्री अदर कंट्री वगैरह में अवर कंट्री में तो वैसे ही ज़्यादा यूज़ करी जाती है तो अदर कंट्री में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है तो मेरे हिसाब से हिन्दी भाषा काफ़ी अच्छी भाषा है जिसे हमें डेली यूज़ करना चाहिए